पूण टिचर आमी हांगासर शिकपाक येता न्हू पार्टिसिपेट जावपाक म्हाका आवडचें ना पूण टिचर आमचें अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष जातलें न्हू हांवें शिक्षणा खातीर टायम काडलेलो तो एका पार्टी पार्टिसिपेट जावपाक दिवचो पडटलो प्रॅक्टीस करपाक दिवचो पडटलो बरें